हैलो दीपू कैटर्स हा मां कविता थी ॻाल्हायां मूंखे अॼु शाम जो न चालीह पंजा्हु माण्हुनि जी रोटी खपे ऐं रोटी मूंखे सिंधी खपे सिंधी भाॼियूं सिंधी सभु सिंधी खपे तां मुखे ॾई सघंदा ऐं थाली वाइस ॾींदा की न तव्हां मूंखे उको सॼे रोटीअ जो ॾींदा ऐं मूंखे घणे पवंदी थाली घणे पवंदी ऐं इन सभु ॾियण सां गॾु मूंखे डिस्काउंट घणो ॾींदा ऐं मूंखे टाइम सां तव्हां पहुचाईंदा टाइम सां पहुंचाईंदा टाइम सां ॾींदा ऐं मूंखे सुठी रोटी खपे ऐं तव्हां मूंखे टाइम सां पहुचाईंदा इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो